अंजी कु'न अच्छा अच्छा सनाओ कौड़ा तेल चाहिदा तुसें ई अंजी करानी मैड़म जी ऐसा होई गै निं सकदा साढ़ी हट्टिया सेव जाह्न ते खराब निकलन एह् नेईं नेईं मैड़म जी ऐसा होई गै निं सकदा तुसें ई पता अस किन्नी बधिया क्वालिटी दा अस समान आह्नदे सारा ओह् साढ़े कशा किन्नी मन्नी दी दुकान ऐ साढ़ी ते मैड़म जी ओह् कियां होई सकदा ओह् असें इन्ना समान रक्खे दा मन्ने तन्ने दा तुसेंगी पता पूरे रियासी शैह्र च जाई लैओ पुच्छियै ते साढ़ी हट्टियै दे बारै च सारे लोकें तुसेंगी इंया सनान्ना कि सारे बधिया समान थ्होंदा साढ़ियै हट्टियै मैड़म जी कोई इक्क मैड़म जी मेरी गल्ल सुनो कोई इक्क अद्धा सेव सड़े दा होग कोई गल्ल निं चलो ओह् इक्क अद्धा होंदा गै कुदै जादै किन्ने हारे मैड़म जी ऐसा होई गै निं सकदा ऐ एह् तुसें गै कुदै किश ते कु'नै पाइयै दित्ते हे तुसेंगी एह् सेव में ते निं पाइयै दित्ते होने मैड़म जी अस माफी चाह्न्ने आं साढ़े कशा बड़ी बड्डी गलती होई अग्गें कशा नेईं होग तुसें होर कोई फ्रूट लैना होग ते साढ़ी दुकान परा लेई जाना मैड़म जी आम्मीं समझना मेरे घर बी हैन भैन भ्राऽ मेरे घर बी कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं मैड़म जी माफी माफी देई ओड़ेओ असें ई ठीक ठीक